اردو زبان بہت قدیم زبان ہے اسے اس لیے ایجاد كیا گیا تھا كہ دیگر زبانوں كو سمجھنے میں جو مشكلات پیدا ہوتی ہیں وہ اردو زبان كو سمجھنے میں نہیں ہوتیں كیونكہ اردو زبان لوگوں كو اپنی طرف كھینچتا ہے اس كے اندر ایک مٹھاس ہوتی ہے ایک چاشنی ہے اس كے اندر ایک محبت ہے اردو كے معنی گویا كہ محبت ہی ہے لوگوں كو اپنی طرش متاثر كرنا كھینچنا جو كہ دیگر زبانوں میں نہیں ہے اور یہ اردو زبان جوجیسے شاعر وغیرہ بھی اردو زبان ہی استعمال كرتے ہیں كیونكہ شعر و شاعری میں نظم میں نعت میں ہر جگہ جو دیكھیں گے آپ اردو زبانوں كا استعمال دیكھیں گے بلكہ گانوں میں جو اس سے پہلے جو گانے آتے تھے اب بھی بہت سے گانوں میں اردو زبان كا ہی استعمال كیا جاتا ہے كیوں كہ اس میں ہی محبت اور چاشنی اس میں ملتی ہے اس كو سننے میں مزہ لطف الگ ہی ہوتا ہے اس كا اس كے بولنے كا جو ہے بولتے جو ہیں ان وہ بھی آدمی خوبصورت لگنے لگتا ہے اس زبان كی وجہ سے تو جگز اور دیگر زبانوں كو جو ہے اپنے اندر یہ سمیٹ بھی لیتا ہے كوئی بھی زبان ہو اگر اردو زبان میں لا كر اس كو فٹ كیا جائے تو فوراً وہ فٹ ہو جاتی ہے اردو زبان پہلے فارسی چلتی تھی فارسی میں بہت مشكلیں پیش آئی لوگوں كو سمجھنے میں تو اردو زبان اس كے لیے ایجاد كیا گیا ایسے ہی سنسكرت تھے تو ان سب كو جو ہے ان سب كا جو سہل اور آسان مجموعہ نكالا وہ اردو زبان ہے یہ اردو زبان جو ہے محبت اخوت وخود داری اور بھائی چارگی كا پیغام بھی اردو زبان دیتا ہے اردو زبان كہیں بھی پورے ہندوستان میں ہے اور پاكستان میں اردو زبان كو بہت ہی زیادہ استعمال كیا جاتا ہے اس كو یہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے كیوں كہ بہت زیادہ سہل ہے